मुंहिंजो फेवरेट करैक्टर हिकु त बीरबल आहे छो त उनखे तव्हां कुझु बि ॾेयो कुझु बि कोई बि सुवाल ॾेयो कोई बि परिस्थिति ॾेयो कोई बि ॻाल्हि ॿुधायो हुअ हर हिकु जो तव्हांखे रस्तो कढी ॾींदो हो भले वक़्तु घुरंदो हुयो चारि ॾींहं अठ ॾींहं ॾह ॾींहं ॿ ॾींहं चोवीह कलाक पर रस्तो कढी ॾींदो हो हुन काई बि शइ खे खणी ईअं न चयो त इहो हल न थी सघंदो आहे त इनमें मां इहो सिखियमि की असांजी लाइफ में असांजे ज़िंदगीअ में बि इहे जाम ॻाल्हियूं ईंदियूं पर ईअं न आहे की उन रस्तो कढियो उन रस्तो कढी अॻियां वधिणो हुते ॿीहण जो कोई बि मतिलबु कोन्हे इन इहा जिंदगीअ में जाम वॾी सिख ॾिनी आहे मूंखे स्पैशली के हम हर ॻाल्हि जो रस्तो कढिणो आहे ऐं अॻियां वधिणो आहे ऐं हिनजे हिकु किताबु जो फनी इंसीडेंट आहे त जॾहिं हिकु ॿारु जे बारे में हुनखे चयो वियो के हूअ ॿारु अंगूठो थो चूसे त उनखां उहा अंगुठो चूसण कीअं छ्ॾायो त हुन चोवीह कलाक जो टाइम वठी करे ईहो रस्तो ॿुधाई त उन ॿारु खे बिना नाड़े जे आली पतलून पाराए छॾियो पोइ पाण ई पतलून संभालण में उनजो ॾींहुं निकिरी वेंदो पोइ पतलून किरणु न ॾींदो त उनखे अंगूठो धाइणु यादि ई न ईंदो त इन मां ख़बर पई की कहिॾो सरल रस्तो हुन उन टाइम ते ॿुधायो हुयो ऐं इहो इंसीडेंट ईअं आहे की पढ़ी करे ॾाढी खिलु बि अचे ऐं हिकु अजब बि पियो लॻे के हिकु हेतिरे हदु ते हुन इहो सोचियो आहे ऐं उन खां पोइ ॿियो मुंहिंजो करैक्टर आहे उहो आहे टॉम एंड जैरी जो छो त हिन में ॾेखारियो अथउं कूओ ऐं ॿिली पाण में विणहंदा रहंदा आहिनि भले विरिहींदा आहिनि भले कुझु बि कंदा आहिनि हिकु ॿिए खे जाम तंग कंदा आहिनि पर परिस्थिती जेॾीमहिल इन त हिकु ॿिए खे ॿियनि माण्हुनि खां बचाईंदा बि आहिनि पाण में भले विड़हो कुझु बि कयो जेको बि खपे कॼे पर जेॾीमहिल हिकु ॿिए खे ज़रुरत पवे थी तेॾीमहिल हिकु ॿिए जे लाइ ढाल ठही ॿीहजे जीअं हिन प्रोग्राम में हिन में ॾेखारियो वियो आहे हिन स्टोरी बुक में ॾेखारोयो वियो आहे